नमस्कार नमस्कार

देखियौ ने केना होयतै से सब किछुके बढ़ि गेलै हन दाम सब आलु पिआज हँ डीजल मोबिल परोड़ करैला खीरा सजमनि सब किछुके बढ़ि गेलै हन की करतै नहि देखैत छियै गरीब तऽ आइ छै केनाके खरिदबै सब किछु सब किछुके महगी भऽ गेलै डीजल मोबिल आलु पिआज सबचीजके महगी भऽ गेलै की करबै टाइमे देखि कऽ ने मने ई तऽ हय सारा चीजके लत्ता कपड़ा खेनाइ पिनाइ आलु पिआज परोड़ रामतुरै घिउरा सजमनि आलु सबकिछु के बढ़ि गेलै हन केना कऽ लोक जीतै आँइ

ओहए ने देखियौ ने कोशिश करैत छियै कहीँ कम दाम अथी सब सजाए भऽ गेलै हँ

ठीक की दबाइ तेहन समय भऽ गेलै जे समयमे किछु नहि सस्ता मिलैत छै

पाइके एगो आमद नहि आ सब किछुके महगाइ बढ़ि गेलै देखियौ ने तब खरिदैके तऽ कनिको कनिको पड़बे करतै देखियौ ने सबजीमे कनिको कनिको कनिको करि के डीजल तब मोबिल पेट्रोल सारा चीजके दाम बढ़ि गेलै आलु पिआज परोड़ सजमनि घिउरा कदीमा जत्तेक सब्जी छै सबके दाम बढ़ि गेलै बहुत महगाइ भऽ गेलै ओहए सब किछुके महगाइ भऽ गेलै खाद मसाला मकै गहूँम तऽ खेतीके हरके जनके तऽ ओ महरग देबे ने करतै लेकिन लोक सकतै तखने ने किनतै ओहए ने दुगो धीआपुता छै तऽ कमो कमोमे दयके होयतै सबकिछुके महगाइ बढ़ि गेलै ने आलु पिआज डीजल मोबिल मकै गहूँम चावल सारा चीजके